हमरा सबकेऽ काली जी छथिन घरमे हमरा सबके कुलदेवी कालिये छथिन कालीके बास छनि हमरा सबके घरमे तऽ हमरा सबके कालीके गीत गबैमे बहुत नीक लगैय मैथिलियोमे आओर हिन्दियोमे कालीके गीत घरमे छथिन कुलदेवता हुनका पूजो पाठो बेसी हुनकामे लीन रहै छी कोनो भी वक्त आयल तऽ हुनके शरणमे गेलहुँ जँ कखनो कोनो बेर विपत्ति पड़ैय तऽ हुनके शरणमे तऽ ओइ लेल तऽ हुनका मनबैके लेल तऽ गीते मेन छियै कखनो अहाँ काजो करै छी आओर गीत गाबैत रहू भगवती प्रसन्न भए जाइ छथिन हुनका तऽ गीतेमे खुश भए जाइ छथिन पूजापाठके टाइम कम यऽ तऽ गीतेसँ हुनका मनायल जाइ छै कोनो भी काज परोजन होइ छै चाहे तऽ ओइमे पहिले भगवतीके मनायल जइ छनि तऽ ओ गीते गाबिकऽ पहिले लोक कहै ब्राह्मण गोसाओनके गीत गाबि लिअ तहन ई काज शुरू करब तऽ गोसाउनक गीत तऽ मेन प्रधान छै गोसाउनक गीत गाबै गाबैये पड़ै छै तै दुआरे हमसब बेसी भगवतिये गीत गेलहुँ काली मैया हेऽ कनियो कनियो होइयौ ने सहाय काली मैया हेऽ कनियो कनियो होइयौ ने सहाय पहिले मङ्गै छी मैया सिरके सिन्दूरवा जगदम्बा हे बिछुड़ल सिन्दूर दिअ बहुराय काली मैया हेऽ कनियो कनियो होइयौ ने सहाय दोसर मङ्गै छी मैया गोदीके बलकबा जगदम्बा हे बिछुड़ल पुत्र दिअ ने बहुराय काली मैया हेऽ कनियो कनियो होइयौ ने सहाय तऽ ओ काली जीके गीत होइ छनि तऽ ओ तैं हमरा सबके दू गो चारि गो पाँच गो जए गो मोन भेल भगवतीके कालीके दुर्गाके गाबि लेलहुँ फेर ब्राह्मणो छथिन देबियोके पूजा छनि ब्राह्मणोके पूजा छनि बिषहाराके पूजा छनि हमरा सबके भगवती लऽ घरमे चारि गो पाँच गो देबताके पूजा होइ छनि तऽ सब देवताके एक एकटाके अङ्गनामे बजरङ्गवली तुलसी चौरा छथिन तऽ ओइमे बजरङ्गवली छथिन नऽ तऽ हुनको पूजा गीत एकटा हेबेके चाही तहन बादमे महादेबोके गीत भेल तऽ अइ सब दुआरे हमरा सबके ई गीत बड़ पसन्द यऽ आओर हम हमेशा बेसी काल हम ई गीत सब गबैत रहै छी काजो राज करैत रहलहुँ तऽ जे कोनो गीत बिसरि गेल रहलहुँ तऽ अपन गाबि लेलहुँ ब्राह्मणोके गीत एगो गाबि लेलहुँ एगो देबियोके गाबि लेलहुँ ब्राह्मण गीत जेना हम सब गबैत रहै छियनि ब्राह्मण बाबूके अङ्गना चनन गन गछिआ ओही तऽर कोइली घन श्याम हे हे काटब चननऽ गाछ घेरब अङ्गनमा छोटी जतन कोइली घमासान हे ई भेलै हमरा सबके ब्राह्मणके गीत हम अपन ब्राह्मण गीतसँ मैथिलियेमे गबैत रहै छी आओर गबैेमे नीक लागैत रहैय देबियो छथिन घरमे तऽ हुनका देबियोके कहलहुँ अथी मैथिलियेमे कहलहुँ देबीके गीत देबी दाइ बड़ दुलरी आपना सेबकपर सहाय रहती कहाँ शोभनि बाजू बन्धन कहाँ टिकुली कहाँ मामे शोभनि देबीके सोनाके झुनकी देबी दाइ बड़ दुलरी बजरङ्गोवलीके गीत होइ छनि बजरङ्गोवली के गीत मैथिलीमे भेल धियापुता नबका धियापुता कहलक हम हिन्दियेवला गायब हमसब कहबै चल हमरा सबके गाबऽ दे तहन तू सब अपन गबिहऽ तऽ हमसब बजरङ्गोवलीके गीत जे रहल नऽ से मैथिलियेमे गबैत रहलहुँ झुमैते अबथिन हे बजरङ्गी मतबलबा नचैते अबथिन हे बजरङ्गी मतबलबा कहाँ शोभनि मकुटी कहाँमे रे कुण्डलबा कहाँमे रे कुण्डलबा कहाँमे शोभनि हे हुनका तुलसीके मलबा कहाँमे शोभनि हे हुनका राम नामके मालाबा नचैते अबथिन हे बजरङ्गी मतबलबा झुमैते अबथिन हे बजरङ्गी मतबलबा सिर शोभनि मटुकी कानोमे कुण्डलबा से कानोमे कुण्डलबा गलेमे शोभनि हे हुनका तुलसीके मालाबा गलेमे शोभनि हे हुनका राम नामके मलबा नचैते अबथिन हे बजरङ्गी मतबलबा झुमैते अबथिन हे बजरङ्गी मतबलबा एहने एहने गीत सब हमसब गबैत रहलहुँ आओर गाबैमे नीको लगैय आओर जहन केओ केओ सुनै छथिन साउस सब माय सब दियादनी सब जेठकी दियादनी सब तऽ ओ सब कहलथि यै कनिआ अहाँकेे जे ओ गीत कहने छलियै से कहियौ तऽ बड़ नीक लागै छै ओ गीत बड़ सुन्दर आओर नीक भऽ जाइ छै केओ प्रशंसा जे करैय जे अहाँके गीत गबैमे नीक सुनैमे नीक लगैय तहन तऽ होइए आओर गाबितहुँ किएक तऽ फल्लाँ चिल्लाँके ई नीक लगलनि हमरा साउसेके नीक लगलनि हमरा दियादनियेके नीक लगलनि तहन तऽ गीतके आओर गाबी तऽ आओर मोन खुश भए जाइए आओर देवता तऽ खुश हेबे करै छथि भगवती तऽ खुश हेबे करै छथिन गेलासँ सुनलासँ हुनका सुनेलासँ तऽ नीके होइ छै जतेक भगवतीके महादेबके बजरङ्गवलीके जतेक गीत सुनऽबैत रहबनि ओ ओते खुश होइ छथिन तऽ अइ लए कऽ हम बेसी काल ई भगवतिये सबके गीत गबैत रहलहुँ फिल्मी गीत सब हम नहि गाबै छी हमरा ओ गीत सब नहि पसन्द यऽ लेकिन ई मैथिलीमे जे अपना घरमे जे देबी देबता सब छथि अपना टोल पड़ोसमे जे मन्दिर सब यऽ तै सबमे जतऽ जे मौका आबैय कोनो परोजने भए जाइए घरेमे पड़ोसेमे टोलेमे दरे दियादके घरमे तऽ अपन जाइ छी तऽ केओ कहलथि तऽ इएहे गीत सब हमसब गेलहुँ आओर गबैयोमे नीक लागल